म्हजी आवडची सोंग्स म्हणजे कोंकणी हिंदी मराठी ह्या भाशेन भाशेंतली जी पदां आसा ती म्हाका आवडटात म्हाका लता मंगेशकर भिमसिंग जोशी आनी आतांतले जे सिंगर्स आसा ते तांचीय पदां खूब आवडटात लोकल म्युजीक म्हणजे घुमट आरती भजन किर्तन हेवूय बीन गावपाक म्हणपाक सगळें आवडटा फेवरेट सिंगर्स हिंदीन म्हणजे लता मंगेशकर कोंकणी घुमट आरती सिंगर्स जे आसात तातूंतले फेमस म्हणजे शुभम नायक साई दामोदर मराठी जीं पदां आसा तातूंत परत एकदां लाता दीदी भिमसिंग जोशी पंडीत हांचीय बी पदां खूब घालल्या आनी आयकपाकूय बी खूब आवडटा